بائک کے طویل سفر میں صحت مند رہنے کے لیے آپ کو مناسب تیاری کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے باقاعدگی سے پانی پینا چاہیے زیادہ توانائی دینے والی کھانے جیسے گری دار جیسے گری دار میوے پروٹین اور پھل آپ کو توانائی فراہم کرتے ہیں سڑک پر کھانے کے لیے ایسی چیزیں منتحب کریں جو عناسی آسانی سے ہضم ہو اور دیر تک توانائی فراہم کرے جیسے کہ سادہ سینڈوچ اور تازہ سبزیاں یا پھل کمر یا کندھے میں درد کے بارے میں بات کرے تو یہ ایک عام مسئلہ ہو سکتا ہے خاص طور پر طویل سفر میں ایسا درد اکثر غلط بیٹھنے کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کو اپنی سیٹ پہ پوزیشن کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ آپ کا جسم مناسب طریقے سے سپورٹ ہو ایک اچھا ایک پیٹ اور زیادہ آرام دہ ہینڈلیز بھی اس درد کو کم کر سکتے ہیں